आहो में इक रैस्टोरैंट बिच्चा इक ओह् कीती ही आइसक्रीम आर्डर कीती ही डैजर्ट ते मिकी बड़ा गै पंसद लगदा जियां आइसक्रीमां होई गेइयां गुलाबजामुन होई गे वैनिला होई गेआ रसगुल्ले जलेबी एह् सब मिकी बड़ा बड़ा पंसद ऐ खाने पीने बिच्च ते इत्थें साढ़े इत्थें अग्गें पिच्छे इत्थें रैस्टोरैंट होंदे केह् आखदे इनेंई ते डोगरियै बिच्च आखदे ते इत्थें साढ़े इत्थें बड्डे बड्डे दकानां न जेह्ड़ियां ते उत्थुआं अस मंगाई लैन्ने होन्ने खाने पीने बास्तै शैल चीजां न बड़ियां शैल थ्होंदियां इत्थैं साफ सुथरियां इयां चटाकेदार चीजां किश बी आनो खाओ पियो जैशी मारो भाएं तुस पूरे दिन रात मंगादे रोवो इत्थैं ओह् नी ऐ सिस्टम इत्थैं बड़ा गै शैल चालू चलदा सिस्टम जेह्ड़े इत्थुं दे लोक न जेह्ड़ियां एह् चीजां बनांदे न बड़ियां गै शैल होर सोआदलियां बनांदे न जेह्दे कन्नै बंदा आखदा वाह् बड़ा गै शैल सोआद आया अरामदायक बिच्च इ'यां मतलब कि उनेंई मजा आई जंदा एह् सब चीजें दा खाने पीने ई इयां मजा आई जंदा उं'दे इ'यां मस्तमोले होई जंदे ओह् आखदे असें फ्ही बार बार आना बार बार आना इत्थैं खाने बास्तै चार पंज दिन होए ते में आखेआ घरै आह्लें गी महां में आखेआ चलो किश खन्ने आं उनें आखेआ चलो अहें केह् खाना महां इत्थुआं इक दिन असें किश चीज मंगाई ही ते बड़ी गै सोआदली ही केह् करचै फ्ही दबारा मंगाचै ते मेरे घरे आखन लगे घरै आह्ले आखन लगे ठीक ऐ मंगबाने आं हां फ्ही आखना तूंइयै जाना तूंइयै लैने ई ते महां आइसक्रीम दे कन्नै कन्नै होर केह् मंगाई सकने अस उनें आखेआ माय इ'यै हलवा हुलवा मंगा ते कोई जां केक कूक मंगा ते कोई आइसक्रीम ते कुछ जलेबियां मंगाउड़ किश बड़ा मिट्ठा खाने मन करा दा में आखेआ ठीक ऐ मंगाई लैन्ने आं फ्ही आ'ऊं चली मेरे घरे आह्लें मिकी पैसे दित्ते आ'ऊं चली दकानै उत्थे हलवाई बैठे दे ते आखदे होर भैने केह् हाल ऐ थोआढ़ा महां भैन थोआढ़ी खरी ऐ तोस सनाओ अहें अस बी खरे महां फ्ही चंगा फ्ही सनाओ मिकी केह् केह् बनाए दा आखदे महाराज जी जेह्ड़ा किश तुस आक्खो उ'यै किश हाजर ऐ थोआढ़े अग्गें फ्ही में आखेआ महां उस दिन असें थोआढ़े दकाना रा लेते हे बड़े गै सोआदले लग्गे हे शैल चीजां हियां बा बड़ियां सोआदलियां हियां खाद्धियां असें घरे आह्ले आखन लगे इयां इयां मुहें पानी आई गेआ घरै आहले आखन लगा अहें जाओ होर लेआओ उत्थुआं अहें अज्ज फ्ही दबारै उत्थुआं मंगाने आं महां ठीक ऐ मंगाई लैओ मेरे मेरे घरे आहले भेजेआ मिकी पैसे दिते अहें जाओ लेआओ महां ठीक ऐ लेआनियां फ्ही ओह्दे बाद आ'ऊं गेई ते घरै आह्ले कोला आह्नेआं मंगाया मुंगेआ ते ते अजें गेई आ'ऊं फ्ही में आखेआ महां देओ मिकी रसगुल्ले देउड़े थोह्ड़े हारे गुलाबजामुन देउड़े फ्ही आइसक्रीम देउड़ो फ्ही केक देउड़ो होर हलवा छुलवा बने दा ओह बी देउड़ो अहें महाराज जी मैम जी होर तुसें किश लैना महां मैम होरें कुछ नी लैना अग्गें गै बड़े पैसे खरचोई दे में आखेआ ठीक ऐ तां उनें आखेआ इयां गै तुस साढ़ी दकानै र बार बार औंदे रवो सानूं बी पैसे दी प्राब्लम नी ते तुसें बी ग्राहके दी बी कोई दिक्कत नी में आखेआ महां तां ठीक अस बार बार आह्गे थुआढ़ी दकानै'र गै औन्ने अस पैह्लै बी थोआढ़ी दकानां रा लेता हून बी थुआढ़ी बी थोआढ़ी दकाना रा लेता चलो सवां खरी गल्ल ऐ कि लैन्ने होन्ने में आखेआ महा हां ठीक ऐ महां शैल गल्ल ऐ सवुं चीजां लैनियां लूनियां चाहिदियां अग्गुं पिच्छुंआ महां ठीक ऐ ते महां निक्कियां दकानां बी हैन बा उत्थुंआं किश इयां बेकार चीजां थ्होंदियां ज्यादा शैल नी थ्होंदियां हैन ताइयें अस उड्ढरदे होई थोआढ़ी दकानै'र औन्ने होन्ने ताकि सानूं फायदा बी होई जा खाने बी शैल चीजां थ्होई जान सब कम्म शैल होई जा ते ओहदी बजह कन्नै अस इद्धरै आए महां चलो कन्नै हाल चाल पुच्छी औन्ने आं थोआढ़ा ते कन्नै दिक्खी औन्ने आं केह् केह् बने दा ते चसका बी लाई लैन्ने आं इयां इयां मन ते खाने दा बा जेल्लै कोई बरखा बुरखा मौसम होऐ ते बदें दा मेरा ते बड़ा मन करदा थोआढ़ी हट्टी दा जलेबियां खाने ई हलवा खाने ई होर केक कुक आइसक्रीम बगैरा क्योंकि बरखा मौसम गै इयो लेहा होंदा नजारेदार ते बिच्च रजाइयै बैठियै खाना मजा आई जंदा ते होर बी बड़ा किश होंदा थुआड़ियां हट्टिया बा एह् सब चीजां मिकी किस ज्यादा गै सौह्नियां लगदियां एहदे कन्नै मजा आई जंदा बंदे ई खाओ पियो जैशी मारो जे बो पैसे बी घट्ट देओ ते खाने बी खुल्ला खाओ महां तां ठीक ऐ बंदा इत्थुंआं गै होई जंदा ते उसी केह आखदे होर बी बड़े होर बी बड़े निक्के निक्के रैस्टोरैंट न बा में सोचेआ पैह्ले पैह्ले आ'ऊं घरा आई में पुच्छन लगी मम्मी महां केह पता उनें बनाए दा होऐ कि नेईं बनाए दा होऐ अहें कुड़िये जा कुड़े जा पुच्छी आं हा केह् पता मत बने दा होऐ फ्ही मम्मी ने पैसे कड्ढे अहें लै कुड़े इन्ने लेई जा पंज सौ रपेआ दित्ता ते फ्ही आऊं गेई उठी महां होर फ्ही अंकल जी तुसें बनाया छनाया नी किश आखन लगे महाराज इयां होई सकदा थोह्ड़ा किश नी बना दा होऐ तुस बोलो सेही इक बारी जबानै दा अस उ'यै हाजर करगे फ्ही में आखेआ महां महाराज जी एह् एह् चीजां नी असें आक्खी दियां अहें ठीक ऐ महाराज छड़ा तुसें बोलेआ मूहां दा ते चीजां हाजर में आखेआ महां सच्चैं आऊं ते खुश होई सुनियै में इयां इक चीज ते थ्होई नी असेंई अहें चलो मरा गेडै नेईं थ्होई ते इक बाकी थ्होई गेइयां इक दे पिच्छै ते चलो पिच्छा छड्डो महां अच्छा फ्ही थोआढ़ा बोहत बोहत धन्नबाद अहें धन्नबाद कैह्दा तुस इन्नियां सुआदलियां चीजां बनाने होन्ने ताईंयै अस थोआढ़ी दकानै'र औन्ने होन्ने मन बी करदा साढ़ा पैसा पुसा खरचने दा अग्गें पिच्छे कौन जा दा इक्कै जगह असें बोलेआ इक्कै जगह साढ़ा कम्म होई जंदा अस शुरू शा लेइयै ते बुड्ढे धोड़ी थोआढ़ी दकानै'र गै औन्ने होन्ने होर असें कोई जरूरत गै नी कुसै दकानै र जाने दी इत्थुंआं सब कुछ शैल शैल चीजां थ्होई जंदियां न ते जेह्दे कन्नै अस प्रसन्न होई जन्ने होन्ने थोआढ़ियां एह सौह्नी सौह्नी चीजां खाई खुइयै होर बी बड़ा किश होंदा थोआढ़ी दकानै बिच्च बे बा एह् चीजां किश ज्यादा गै मजेदार होई जंदियां थोआढ़े दकाने दियां चीजां ज्यादा सोआदलियां न खाने पीने बास्तै होर बी बड़ा किश ऐ होर बी चीजां न जेह्ड़ियां थोआढ़ियै दकानै दियां जियां कि थोआढ़ी दकानै दे जेह्ड़े एह होई गे फास्टफूड दे खाने होई गे पूरा जू पूरा ग्रांऽ ग्रूं थोआढ़ी दकानै'र औंदे बार बार थोआढ़ी दकानै'र औंदे जेह्ड़ा थोआढ़ी दकानै'र खाइयै जाह्ग ओह बंदा बार बार जीह्बा पलैंदा थोआढ़ी दकानै'र गै औंदा तुस इन्नी शैल चीजां बनाने होन्ने होर बंदे ग्राहकें बी बड़ा शैल हैंडल करने होन्ने उनेंगी कियां उदें ने गल्ल बात करनी कियां अगर चीज नेईं होऐ थोआढ़ी दकानै र कियां उनें सनाना कि नेईं ऐ भ्रावा उनें खुश करियै भेजना कि नेईं कोई बा गल्ल नी तुस आओ अद्धे घैंटे घूंटे दे बाद तुसें ओह बी देउड़गे इयां तुस बड़े शैल गाहकें कन्नै पेश औन्ने होन्ने जेह्दे कन्नै ग्राहक बी खुश होंदा ते बंदा आपूं बी खुश होई जंदा इ'यै ते चाहिदा इंसान गी होर केह् चाहिदा होंदा कि कोई साढ़ै ने हस्सी खेढियै गल्ल करी लै कोई चीज नेईं ऐ इयां खां खां कीते नेईं पौना कुसै उप्पर इयां प्यार कन्नै इयां बाकी दकानदार इयां गै होंदे बेकार गेदे इयां खां खां कीते पेई जंदे उं'दे उप्पर लोकें उप्पर जेह्ड़े ग्राहक आए दे होंदे इ'यां थोह्ड़ा न करना होंदा तुसें दिक्खो आं एड्डी बड्डी हट्टी थोआढ़ी चीज नेईं होऐ तां बी तुस शैल कन्नै बोलने होन्ने होऐ तां बी तुस शैल कन्नै बोलने होन्ने इयां होंदा बंदे दा कसूर कि चीज नेईं होऐ बंदा आखुदा अज्ज हलवा नेईं ऐ बना चलो कोई नी तुस घैंटे बाद आओ शामी बेल्लै आओ अस बनाइड़गे ते असें आर्डर देउड़ेआ तुस मी अस आर्डर देउड़ेआ अस बनाईड़गे ते बस इयै गल्ल होंदी बाकी दकानदार इयां गै सड़े दे पौंदे उप्पर ते ना लोकें ई दिखदे ना किश फ्ही मन करदा उं'दी हट्टियै जाने दा उंदा नी मन करदा कि अस उं'दी हट्टियै जाचै जे बो करचै जेह्ड़ा शैल करियै बोलै लोक बी उंदी हट्टियै गै जंदे न बार बार समझी गे नी तुस हून फ्ही मिलने आं अस तुसें अगली मुलाकात बिच्च इन्ने चिर तुस साढ़े कन्नै बने दे रवो ते ख्याल रक्खो अपना तंदरुस्ती दा अज्जकल मौसम बी बड़ा बदला दा ओह्दा बी ख्याल रक्खना तुसें ते जेह्ड़े लोक अग्गें पिच्छै न उनें बी सनाउना कि भाई ठंडा मौसम ऐ रजाइयें रजुइयें च रवो चीजां चुजां नेईं थ्होंदियां तां कोई गल्ल नेईं मरो केड्ढियां अपने घर बनाओ ते खाओ ते जैशी मारो अज्जकल ठंडा मौसम बड़ा ते अपना ध्यान ध्युन रक्खना ते जेह्दे कन्नै बंदा बमार नी होऐ अपनी सैह्त दा बड़ा सभनें कोला पैह्लें अपनी सेह्त फ्ही बाकी कम्म समझी गे नी तुस कि कियां करना होर फ्ही चंगा मेरे घर मेरी मम्मी खड़ोती दी होनी उत्थैं मेरा इंतजार करा दी होनी कुड़ी चीजां लेइयै औंदी एह् नी पता कुड़ी इद्धर गप्पां मारा दी चलो फ्ही अस चलने आं फ्ही सनाओ किन्ने पैसे होऐ त्रै सौ रपेआ होएआ तां ठीक ऐ लैओ तुस त्रै सौ रपेआ भ्रावा बाकी दो सौ रपेआ करो बापस ते चलने अस साढ़ी मम्मी उत्थैं घर साढ़ी मौड़ी वेट करा दी होनी मामड़ी अच्छा फ्ही तां ठीक ऐ ससरियाकाल फिर बोह्त बोह्त धन्नबाद थोआढ़ा सानूं इन्ना किश दित्ता खाने पीने वास्तै सर्विंग सुर्विंग शैल कीती ठीक ऐ फ्ही तां खरा फ्ही चंगा फ्ही ओके फ्ही ससरियाकाल फ्ही ठीक ऐ फ्ही अच्छा फ्ही तां ठीक ऐ